ہندوستانی نقل و حمل کا نظام ایک عظیم نظام ہے بنیادی طور پر یہ تین طرح کے ہیں بحری فضائی اور زمینی بحری اور فضائی بین الاقوامی طور پر بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہیں زمینی نقل و حمل کے لیے ریلوے لائنس اور روڈ روڈویز یعنی سڑکیں استعمال میں آتی ہیں موجودہ دور کے حوالے سے جن چیلنجز کا سامنا نقل و حمل کے نظام کو ہے وہ حادثات تاخیر خراب سڑکیں خراب موسم ناکافی تربیت یافتہ عملہ اور تھکن کی وجہ سے قابلِ رحم ڈرائیورز ہیں ان تمام چیلنجز کا ازالہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہو سکتا ہے جوکہ نا صرف اس ان تمام مشکلات کو دور کرے گا بلکہ ہندوستان کی ترقی کا بھی ایک بہت بڑا سبب بنے گا